हँ हम किसानके तऽ जखन क्षति भए जाइ छै कोनो तरहके फसल नोकसान होइ छै तऽ ओ जरूर आत्महत्या करैके फेरामे लाइग जाइ छै आत्मोहत्या कए ले छै बादमे सरकार तऽ ओकरा मुआवजा दै छै ओइ मुआवजा किछ नै किछ मुआवजा जे सरकार दै छै ओइ ओइ मुआवजा से ओकर परिवार जे छै तऽ किछु खुश भए जाइत छै नहि तऽ किसान तऽ जखन नहि उपजा होइ छै लगता लागि जाइ छै जमीनमे एखन ततेक लगता लगैत छै खादमे बीजमे जोताइमे एहि सभमे बड्ड लगता लगैत छै आ ओहिमे जँ कोनो तरहके फसल बरबाद भए जाइ छै नोकसान भए जाइ छै तखन तऽ किसान आत्महत्या कए लैत छै तऽ सरकार ओकरा लोन दैत छै फेर ओ किसानके फेर ओ लोन माफ भए जाइ छै एहिसँ एहिना कए कऽ चलि रहल छै किसान करतै की जखन क्षति भए जाइ छै किसानकेँ तखन तऽ किछु करय पड़ै छै ओकरा तऽ होइ पैसा तऽ बड्ड खर्च भए जाइ छै ने तऽ पैसाके तऽ सभके कहलकै बेटासँ दुःख होइ छै पैसाके दुःख ताहि दुआरे किसानकेँ जँ पैसा लागि गेलै आ उपजा नहि भेलै तखन तऽ ओ आत्महत्या जरूर कए लैत छै आ ओहिके बाद ओकरा सरकार ओकर लोन दैत छै ओकरा लोनोकेँ माफ करैत छै ओकर सभ उपाय सरकार कए दैत छै